जय झूलेलाल जीअं योग पंहिंजे शरीर लाइ ज़रूरी आहे हर तरह जी कसरत ज़रूरी आहे हूअं ई तैराकी बि हिकु योग ई आहे हर कंहिंजो पंहिंजो शरीर खे फ़िट रखण लाइ अलॻि हूंदो आहे त मूंखे तैराकी पसंदि आहे तैराकीअ सां पंहिंजे दिमाग़ जी कसरत त थिए थिए थी पर पंहिंजे सॼे शरीर जी पिणु कसरत थी थी वञे ऐं मूंखे तैराकी पाणीअ में रहणु वधीक पसंदि आहे मां तैराकी सु हर महीने पंज खां छह ॾींहं मुंहिंजा तैराकीअ लाइ मां कढंदी आहियां उनसां मुंहिंजी कसरत थींदी आहे शरीर सॼो फ़िट रहंदो आहे ऐं जेको शरीर में पाणी हूंदो आहे या जंहिं बि तरह जी श्वास नियंत्रण में रहंदी आहे उन लाइ मूंखे कमु करणो पवंदो आहे ऐं पाणीअ में रहण लाइ पंहिंजे श्वास खे नियंत्रण रखणु ॾाढो ज़रूरी आहे ऐं हथ पेर कंहिं दिशा में केतिरा हलाइणा आहिनि उहो बि ॾाढो ज़रूरी आहे ऐं मां तैराकी कंदी आहियां त उनसां मुंहिंजो स्वास्थ्य फ़िट रहंदो आहे मुंहिंजी बॉडी स्लिम रहंदी आहे सभु मूंखे यानी हिन सां ॾाढा सुठा फ़ाइदा थियनि था जय झूलेलाल